अहाँ अपना उमरमे की सभ केने छी आओर अहाँकेँ गाँवमे केँ सभसँ नीक प्रख्यात अछि अहाँके हालफिलहालमे मुड़न भेल ओ मुड़नमे की विध विधान होइ छै ब्राम्हणकेँ जे छै से विध बहुत भारी होइ छै ताहिमे अहाँके कोन कोन विध एहन लागल जे अहाँकेँ कए दिन भुखे रहए पड़ल कियाकि हमरा आरमे जे जनउ मन्त्र रहै छै ओहि जनउ मन्त्रमे जे छै से बहुत ही मतलब बहुत प्रकारकेँ विध विधान होइ छै ब्राम्हण बनैके लेल जे छै से जनउ उच्चारण मन्त्र उच्चारण गुरु उच्चारण

नहि बुझल अछि चलु ठीक छै मण्डन मिश्राके बारेमे की जानै छी अहाँ

देवता छलखिन खैर चलु नीक बात छै आओर बताउ अहाँकेॅं जे छै से आमके गाछीमे आम भेल हँ कि नहि एहि बेर कोन कोन आम अछि गाछमे

तऽ की करै छी कोना भगाबै छी बन्दरके

फेर गाछी एहिबेर मतलब सहरसा तरफ आमके मतलब आम भेलै नहि भेलै या फेर

खेती बाड़ीके बारेमे किछु बताउ खेती बाड़ी करै छिऐ खेती बाड़ीकेँ बारेमे किछु बताउ

ओ कोना दै छै

आओर की सभ खास जे छै खास अहाँकेँ